असांजे महाराष्ट्र में पहिरीं सभ्यता ऐं अॼु जी सभ्यता में चङो ई फ़र्क़ु अची वियो आहे पहिरीं औरतूं साड़ियूं सलवार कुर्ता ऐं पइजामा कुर्ता पाईंदियूं हुयूं पर अॼु कल्ह जूं औरतूं ॿार नंढा नंढा टॉप जीनियूं लैगियूं पाए रहिया आहिनि जेको सुठो न आहे जंहिंजे करे ॿियनि ते ख़राब असर पइजी रहियो आहे जेतिरो थी सॻे पंहिंजे शरीर खे साड़ी ड्रेसुनि सां सुहिणो रखिजे